हाँ मैंने डांस प्रतियोगिता में भाग लिया है मुझे क्यूँकि डांस करना बहुत अच्छा लगता है यहाँ तक कि अगर मेरे घर में कोई भी प्रोग्राम होता है तो मैं उसमें डांस ज़रूर करती हूँ मेरे हर मेरे मोहल्ले में जो भी प्रोग्राम होता है प्रतियोगिता होती है उस में मैं डांस का ज़रूर अपनी प्रतियोगिता करती हूँ यहाँ तक कि मुझे बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं डांस प्रतियोगिता में मैंने बहुत बहुत सारे अव्वल नंबर के पुरस्कार भी जीते हैं डांस प्रतियोगिता से एक मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ जब मैं छोटी थी और मेरे यहाँ डांस प्रतियोगिता होती थी तो मैं जब पहली बार डांस प्रतियोगिता में भाग लेने गई तो उन लोगों ने कुछ कारण से मुझे उतना अच्छा डांस नहीं आता था तो उन लोगों ने मुझे मना कर दिया तो इससे मैं निराश नहीं हुई मुझे और जोश हुआ कि नहीं मुझे और अच्छा करना है मुझे और अच्छा डांस करना है ताकि इन लोग मुझे लें अगली बार मैं अपने अच्छे उल्लास हर्ष अच्छी तैयारी से मैं दोबारा प्रतियोगिता में भाग लेने गई जिससे उन लोगों ने मुझे प्रतियोगिता में भाग लेने दिया और उस प्रतियोगिता में मैंने अव्वल नंबर का पुरस्कार जीता इससे मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद है जैसे कि मुझे डांस पसंद है तो उस चीज़ में अगर आपको जैसे पहली बार मुझे मना कर दिया गया था तो उससे मैं निराश हो कर मैंने डांस करना नहीं छोड़ा जब कि मैं और हर्ष उल्लास से और और अपने सब जोश से मैंने और अच्छे से डांस की प्रैक्टिस की उससे मुझ को बहुत अच्छा इनाम मिला और इस कारण से मुझे बहुत सारी जगह पर पुरस्कार भी मिला मैं बहुत सारी जगह प्रतियोगिता में भाग लेती हूँ और मुझे अच्छे अच्छे पुरस्कार मिलते हैं इससे मुझे अच्छा लगता है क्यूँकि मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है